جی ہاں میں نے پی ٹی اوشا کے بارے میں سنا ہے پی ٹی اوشا بھارت کی مشہور ایتھلیٹس ہیں وہ کھیل کی دنیا سے انیس سو اناسی عیسوی سے جڑی ہیں وہ سال انیس سو بانوے عیسوی کے اولمپک کھیلوں میں گولڈ میڈلسٹ فاتح رہ چکی ہیں بھارت کی کامیاب رنر ہونے کی وجہ سے پی ٹی اوشا پی ٹی اوشا کو انیس سو تراسی عیسوی میں ارجن ایوارڈ سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے اور انیس سو پچاسی عیسوی میں پدم شری اعزاز سے بھی نوازا جا چکا ہے وہ ایشیا کے ایتھلیٹس اسیسوایسن کے رنر بھی مقرر ہو چکی ہیں اور آپ ہم پی ٹی اوشا کے حیرت انگیز اسپورٹس سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے انڈیا کے بھی ہمارے انڈیا کے بھی ویمن کو بھی ان کے جیسا بننا چاہیے ان کے جیسا اسپوٹس میں حصہ لینا چاہیے اور آگے چل کے ان کے جیسے بھارت کا نام روشن کرنا چاہیے